جی ہاں میں نے ایک بار پینٹنگ کی ورک شاپ میں شرکت کے لیے دوسرے شہر کا سفر کیا تھا اس سفر کا مقصد صرف نیا فن سیکھنا تھا وہاں جا کر مجھے مختلف انداز کی مصوری سیکھنے کا موقع ملا اور نئے فنکاروں سے ملنے کا تجربہ بھی بہت دلچسپ تھا اس کے علاوہ مجھے فوٹوگرافی کا شوق بھی تھا جس کے لیے میں مختلف مقامات پر جاتی ہوں تاکہ قدرتی مناظر کو کیمرے میں قید کر سکوں